सोनभद्र जिले में मुख्य शैणिक स्थान यह है जैसे की हो गये स्कूल हमारे हमारे सोनभद्र मे एम पी यू पी के बॉर्डर मे सेंट जोसेफ स्कूल है केन्द्रीय विद्यालय है स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय है और अभिभूत है ये कॉलेज हैं और बहुत अच्छे कॉलेज हैं सेंट जोसेफ की फीस कुछ ज़्यादा है लेकिन हमारे केन्द्रीय विद्यालय स्वामी विवेकानंद स्कूल की फीस बहुत ही कम है यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते है और ये गवर्नमेंटस स्कूल्स हैं यहाँ हर तरह की फेेसिलिटीज दी गई है यहाँ फीस भी कम लगती है और यहाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है सेंट जोसेफ एक क्रिश्चियरिटीज स्कूल है वहाँ इसलिए फीस ज़्यादा लगती है वहाँ का हम कुछ नहीं कर सकते है और जैसे हो गये हमारे स्कूल विद्या तक्षशिला नैशनल अकेडमी श्री अकेडमी ये सब बहुत ही अच्छे स्कूल है और बहुत सारे यहाँ अफसर भी दिए जाते हैं जैसे यहाँ शरद मेला लगता है आनंद मेला लगता है बहुत सारे मेले लगते है एक्सबिशन लगते हैं और सबसे प्रिय पाठ क्रम यहाँ का ये हैं हिन्दी हमारी मातृ भाषा हिन्दी हमारी सहित्य भाषा जय भारत माता की